भारत पासनि जी परम्परा ऐं सिंधी समाज जी परम्परा में ॾिठो वञे त हिकु जैसे समानता आहे जीअं भारत में कीअं अलॻि अलॻि धर्मनि जा अलॻि अलॻि जातियुनि जा माण्हू रहनि था पर फ़िर भी हिकु थी करे था रहनि ठीकु आहे उन्हनि में एकता आहे ॾाढी एकता आहे त सिंधी समाज जे माण्हुनि में बि ॾाढी एकता थींदी आहे कोई बि त्योहारु सिंधी समाजु सभु गॾिजी मल्हाईंदा आहिनि मिसालु तौरु पाण चेटीचंडु ॾिसूं त चेटीचंड ते कीअं रैलियूं निकिरंदियूं आहिनि झांकियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि त उन में सिंधी समाज जा सभु माण्हू गॾिजी ईअं कमु कंदा आहिनि ईअं झांकियूं कढंदा आहिनि ॾाढो मज़ो अची वेंदो आहे मतिलबु उन टाईम ते हू सभु हिकु थी वेंदा आहिनि हिकु कम खे करण लाइ हू सभु हिकु थी वेंदा आहिनि त हीअ हिकु ख़ासि प्रकार जी समानता आहे ऐं इन खां पोइ मां ईअं चवंदसि त भारत में कीअं भई कुझु बि थी वञे त माण्हू कीअं भई कुझु आ आपदा अची वञे त माण्हू हिकु थी लड़ंदा आहिनि उन आपदा खां सिंधी समाज में बि ईअं आहे अगरि व कहिड़ो हिकु माण्हू तकलीफ़ में आहे कोई क परिवारु तकलीफ़ में आहे त सिंधी समाज जा माण्हू उन परिवार खे अॻियां वधण लाइ कुझु बि करे वठंदा आहिनि त हीअ हिकु समानता आहे